جی ہاں ہم سے کھانا پکانے میں کئی بار غلطیاں ہو چُکی ہیں اُس میں سے ایک خاص غلطی یہ ہے کہ جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو ایک بار سب ساتھیوں نے مل کر کھانا پکانے کا ارادہ کیا اُس میں ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں بنائیں بریانی بنائی گوشت بنایا اور تندور سے نان بھائی کے یہاں سے روٹی خرید کر آئی اُس میں ہمارے ساتھ یہ ہُوا کہ کھانا پکانے کی ذمہ داری ہمارے پر تھی اُس کے بعد میں نے کھانا بہت شوق و ذوق سے پکایا اُس کے بعد میں کھانے میں نمک ڈالنا بھول گیا اُس کے وجہ سے ہمیں بہت شرمندہ ہونا پڑا اور ہمارے دوستوں نے بہت سا ہمیں میرا مذاق بنایا کہنے لگے آپ تو بہت خاص باورچی تھے آپ پھر بھی غلطی کر دیے اور ہمیں بہت گلٹی فیل ہُوا بہت افسوس ہُوا ہمارے ہم کو کھانا اپنے کھانا پکانے پہ اور بہت سی ہم سی غلطیاں ہوئیں کھانا پکانے میں جیسے کہ ایک بار میں نے چاول بنایا اُس کو میں نے گیلا بہت کر دیا تھا اور بھی کئی غلطیاں ہوئیں ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے ایک بار سالن پکایا تو اُس میں مرچی کافی تیز ہو گیا وہ بھی میں نے ہاسٹل ہی میں پکایا تھا اُس کے وجہ سے مجھے پھر ایک بار اور دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا